हाँ कोई व्यक्ति तनाव और में हो तो उसको आनंद लेना हो राहत लेनी हो तो वो किसी भी खेल में अपना मन लगाए और उसको तनाव और चिड़चिड़ेपन से राहत मिलेगी खेल में ऐसा है कि किसी भी चीज पर ध्यान नहीं जाता सिर्फ खेल पर ध्यान रहता है हम क्या खेल रहे हैं कैसे खेल रहे हैं और क्या कर रहे हैं इसलिए खेल में सभी चिंताओं को व्यक्ति भूल जाता है कि हम क्या थे और अब क्या हैं इस खेल में हर किसी को भूल जाता है व्यक्ति